ہمارے قصبے میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ہمارے قصبے کے آس پاس ندیاں نکلی ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت سکون اور آرام دایک ہے آس پاس ہریالی ہے پیڑ پودے ہیں کھیتی ہے صبح ہم لوگ ٹہلنے جاتے ہیں صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں اور اس لیے ادھر بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں سیدھے سادے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور پارک ہے پارک بہت اچھا ہے وہاں ہر طریقے سے پھول ہیں اور لوگ پارک میں جا ٹہلنے جاتے ہیں اور وہاں دل کو سکون ہوتا ہے شہر میں بہت سکون ہے جدھر نکل جائیں ادھر بہت چین سکون ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمارا شہر ہر طریقے سے اچھا ہے